हलो स्विगी अन कस्टमर सर्विस ता पिया ॻाल्हायो तव्हां मां इसलिए अधु कलाकु कलाकु थी वियो आहे मूंखे पिजा ऑडर कयो हुयो लेकिनि अञा ताई मुंहिंजे घरि न पहुतो आहे मुंहिंजे घरि महिमान वेठा आहिनि हाणे मूंखे तव्हां ॿुधायो हाणे मां छा करा महिमाननि खे छा खाराईंदमि कलाक खां मथे जो टाइम थी वियो आहे तव्हांजी अधु कलाक जे अंदरि सर्विस अची वेंदी आहे लेकिनि अञा ताईं तव्हां मूंखे न मोकिलियो आहे मूंखे केतिरी शर्मिंदगी महिसूस पी थिए महिमाननि जे अॻियां तव्हां जो ऑडर अञा केतिरी देरि में मोकिलंदा तव्हां जो कुझु हिकिड़ो टाइम बि न आहे की हिकिड़े टाइम ते अधु कलाक जे अंदरि पहुची वञणो खपे लेकिनि तव्हां अञा ताईं न पहुचायो आहे मुंहिंजा महिमान राह वेठा ॾिसनि के अञा ईंदो पिजा अञा ईंदो पिजा लेकिनि तव्हां अञा ताई न मोकिले तव्हांजी सर्विस छा आहे तव्हांजी हूते जूं तव्हां जे त अधु कलाकु में न पहुची वेंदा आहियो पोइ तव्हां छा फ्री में ॾींदा असांखे पिजा तव्हांखे त न सही टाइम ते मोकिलिणो खपजे हाणे अगरि देरि सां ईंदो त पोइ मां असां तव्हांखे पैसा न ॾींदासीं